चोवीह मार्च ॿ हज़ार पंज ॾह अप्रैल ॿ हज़ार चारि पंज मार्च ॿ हज़ार पंजुवीह सैप्टैंबर ॿ हज़ार ॿारहं एकटीह अक्टूबर ॿ हज़ार हिकु